मिकी गर्मियें मौसम मी बाह्र घुम्मना बड़ा स्हेई लगदा जि'यां गर्मियें मौसम ही बड़ी गर्मियां होंदी इत्थै ते अस कोई नौह्ने आह्ली जगह् पर जान नुआढ़ी जि'यां झज्जर कोटली पत्नीटाप ठंडी ठंडी जगह् पर जा नु मतलब इत्थे बड़ी गर्मियां होंदियां मच्छर होंदा ते जि'यां तेहार श्यार होंदे रिलिजन बड़े सारे होंदे ते अस उ'ने रिलिजन बिच बी जान कुतै घुम्मने जि'यां ईद होंदी साढ़ी ते अस रिश्तेदारें दे जन्दे ते बाह्र कुतै जंदे घुम्मने जां फ्ही कुसै जारत उप्पर जंदे उठी घुम्मने शुमने ई ते और असें ई मतलब ग ठंडु दे मौसम ई ते बड़ा स्हेई लगदा जि'यां गर्मियें मौसम जि'यां अस इत्थै बड़ी जैदा गर्मियां होंदियां ते अस ब ठंडी ठंडी जगह् श्रीनगर बी घुम्मने आह्ली जगह् ठंडी ठंडी जगह् उत्थै बी बड़ी ठंड होंदी और ग इत्थै तैह्लूं सर्दियां होंदियां ते राजस्थान जाई सकदा बंदा तैह्लू इ'यां उत्थै शैल गर्मियां होंदी ते ठंड ठंड होंदी और बंदा घर रेही सकदा गर्मियें दिनै घर बेही सकदा वा ठंडू गर्मी तैह्लूं बी इत्थै होंदियां ते बाह्र अस कुतै नौह्ने आह्ली जगह् पर जाई सकदे शैल नौह्न्ने शौह्न्ने पत्नीटाप श्रीनगर असें बड़ा स्हेई लगदा लेह् लदाख उत्थै बी ठडां होंदियां न ते अस चाह्न्ने आं उत्थै जाह्चै विजिट घूमचै झैमचे बाह्र मजे करचै और बी मन घरे आह्लें कन्नै जाह्चै बड़ा स्हेई लगदा असें बाह्र जाह्चै घूमचै बाह्र दिखचै सुनचै केह् ऐ और बड़े सारे तेहार बी होंदे साढ़ी ईद होंदी अस कुतै घूमने जाह्चै साले दे द'ऊं बारी साढ़ी ईद होंदी ते इ'यां बी और बी द'ऊं इं'दियां और आई जंदियां अस उं'दे च घुमचे कुतै बाह्र शापिंग करचै जाचै कुतै कपड़े शपड़े लैचै कुतै रिश्तेदारें दे जाह्चै कुतै सर्दियें दिन बी स्हेई होंदे घूमने शुमने कुतै बाह्र बंदा घूमदा शुमदा ते जैदातर मिकी गर्मियां गर्मियां स्हेई लगदियां गर्मियें अस नौह्न्ने शौह्ने जाई सकदे हर इक जगह् ते साढ़े इत्थै इक झज्जर बी ऐ उत्थै जन्दे लोक नौह्ने ई ते झज्जर कोटली होर बी बड़ी सारियां जगह् न जित्थै लोक घुम्मने ई जंदे न ते मिकी बड़ा स्हेई लगदा जैह्लूं इत्थै गर्मियां होंदियां ते अस नौह्ने ई जाह्चै ते असें घरे आह्ले लेई जंदे असें नौह्ने ई बाह्र और होर बी बड़ी सारियां जगह् न जित्थै लेई जंदे घरे आह्ले और अस होर कुतै मतलब जि'यां सर्दियां होंदियां इत्थै ते अस राजस्थान ओह्दे कच्छ गै अजमेर ऐ इक उत्थै अ'ऊं कदें गेदी नेईं ऐ उत्थै अ'ऊं जाना चाह्न्नी उत्थै उत्थै बी बड़ी स्हेई जगह् में सुने दा अज्ज दिन धोड़ी वा उत्थै कदें गेदी निं ऐ अऊं चाह्न्नी उत्थै जां अ'ऊं दिक्खां केह् ऐ उत्थै कनेही दुनिया कनेह् कैसे लोग रौंह्दे उत्थै उं'दे कन्नै मिलां गल्लां शल्लां करां ते जानां और और बाह्र बड़ियां सारियां चीजां होंदियां दिक्खने आह्लियां अ'ऊं दिक्खां सुना ते मौसम बी बड़ा स्हेई लगदा मिकी सर्दियें दिनें जाना उत्थै गर्मियां मिकी शैल निं लगदियां इन्नियां क्यूंकि गर्मीयें दिनै बड़ा सारा मच्छर इन्ना मच्छर बगैरा होंदा जाना नेईं स्हेई लगदा ते गर्मिये दिनै बी ट्रेने जाना होंदा तैह्लूं ते ग ट्रेने बी बड़ा इ'यां गर्मी बड़ी होंदी अस नेईं जाई सकदे ते सर्दिये दिनै ठीक रौंह्दा इंसान कम्बल शम्बल लेई जंदा जंदा उठी शैल मजे करने होर बी बड़ी सारियां जगह् न उत्थै घुम्मने आह्लियां ते अस चाह्न्ने अस उत्थै जान गर्मीयें उत्थै गर्मिये सर्दियां होन उत्थै तैह्लूं जान अस गर्मियें दिनै उत्थै ते असें ई बड़ा स्हेई लग्गना घरे आह्ले कन्नै और बी मतलब अ'ऊं चाह्न्नी मिकी अ'ऊं कुतै जां घुम्म्मेई बाह्र मतलब ठंडु दे दिनै गै जां ते और अऊं श्रीनगर जाना चाह्न्नी ठंडु दे दिनें मिकी बड़ा स्हेई लगदा उत्थै क्यूंकि इत्थै बड़ियां जैदा गर्मियां होंदियां उत्थै ठंड होंदी ते इंसान स्हेई फील करदा उत्थै ते नौह्ने जंदे उठी अस इत्थै बड़ी गर्मियां होंदियां सारे भैन भ्रा फ्रेंड सारे जंदे उठी अस नौह्न्ने उत्थै बड़ा मजा करदे किट्ठे सारे होन बड़ा मजा औंदा ते अस चांह्दे कि अस सारे जान उत्थै नौह्ने दा मजा लैन अस गर्मियें दिनै मिकी तां गै ठंड ठंड जैदा शैल लगदी गर्मियां बी शैल लगदियां कि अस नौह्ने जान कुतै बाह्र ते नौह्ने आह्ली बड़ी जगह्ं न उत्थै जन्ने होन्ने अस बड़ा मजा औंदा असें होर बी बड़ी सारी जगह्ं न जि'यां अस घरे आह्ले कन्नै जंदे असें लेई जंदे घरे आह्ले नौह्ने शोने बाह्र घुम्मने हून में श्रीनगर जाना उत्थै घरें आह्लें कन्नै ते घरे आह्ले बी लैन अपने कन्नै ते अस उत्थै घूमचै ठंडू दे दिनें गर्मी गर्मी दे दिनै जाह्चै अस उत्थै उत्थै बड़ा शैल मौसम होंदा ठंडा ठंडा ते उत्थै बड़ा मजा औंदा ते अ'ऊं उत्थै जाना चाह्न्नी ऐ इक बारी